हेलो विलेज वाटिका रेस्टोरेंट से बोल रहे हो क्या आपका रेस्टोरेंट खुला है क्या मैं आनंद मसादकर बोल रहा हूँ मुझे खाने का ऑर्डर करना है आप अपने यहाँ की खाने की सारी सामग्री का विवरण मुझे बता दीजिए और आपके यहाँ क्या क्या खाना मिलता है सारी सब्जियाँ रोटी दाल चावल मुझे खाने की मतलब अत्यंत जरूरत है और यह सुनिश्चित करके मुझे बता दीजिए कृपया करके जल्दी या फिर मैं दूसरे ऐप से खाना ऑर्डर करता हूँ